अॻिए जमाने खां वठी असांजा वॾा मिठियूं कोकियूं चैरियूं कोकियूं खटाइणियूं अंबणियूं जूं नीम जूं मिर्चन जूं बसरनि जूं खटाइणियूं ठाहींदा हुआ ऐं हाणे बि असांजे परिवार में इहे सभु कोकियूं खटाइणियूं ठहंदियूं आहिनि मिठी कोकीअ लाइ असां गुड़ खे ॿ टे कलाक अॻिमें पिसाए रखंदा आहियूं वरी हुनमें मोइण विझी करे अटो गोहींदा आहियूं उनमें वडफ़ बि पवंदी आहे ऐं नंढो फ़ोटो बि पवंदो आहे

अटो गोहे करे कोकीअ जो वेले करे पचाईंदा आहियूं मिठी कोकी खाइण में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे चैरी कोकीअ लाइ असां हुनमें बसर जी सन्नी कुतुर करे विझंदा आहियूं ऐं सावा मिर्च जी सन्नी कुतुर करे सावा धाणा लुणु मिर्च इहो सभु विझी करे मोइण सां अटो गोहींदा आहियूं पोइ उनखे वेले करे पचाईंदा आहियूं चैरी कोकी बि खाइण में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे अंबड़ीअ जी खटाइण लाइ अंबड़ियुनि अंबड़ीअ खे असां कात सां कटे करे पोइ पाणीअ में धोई करे लुणु ऐं थोरी सी हैड विझी करे उस में लटे में विझी करे ॿ टे कलाक सुकाईंदा आहियूं पोइ हुनमें नीलम अचार जो मशालो विझंदा आहियूं ऐं उनमें कोसो तेल करे पोइ थोरी देरि थदो करे उहो पोइ उहो तेल खटाइण में विझंदा आहियूं पोइ हिकु ॿ ॾींहं उस में खटाइण रखंदा आहियूं अंबड़ीअ जी खटाइण खाइण में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं हीअ खटाइण असां चैरे फुल्के में चैरे फुल्के सां गॾु चैरे ॾोॾे सां गॾु खाईंदा आहियूं हीअ खाइण में ॾाढी स्वादिष्ट लॻंदी आहे